ہندوستان کے کہیں کسی حصے میں کئی حصوں میں آب و ہوا اچھی ہے اور کہیں آب و ہوا خراب ہے شہروں میں آب و ہوا اچھی ہے خراب ہے بہت خراب ہے پلیوشن کی وجہ سے آب و ہوا میں گندگی ہے دھول مٹی ہے لیکن گاؤں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے فصلوں کی کھیتوں کی وجہ سے وہاں میں وہاں تازو تازہ آب و ہوا ہے